हेलो हँ हम जे छै ने से दरभङ्गा जिलासे अएलहुँ हँ मधुबनी जिलामे सुनलिए हँ उच्चैठ अस्थान छै रहिका लग हमरा एन्ने नहि आएल छलहुँ कहिओ नहि जानकारी अछि अहाँकेँ बुझल यऽ तऽ बताउ मतलब जे छै ने से कनि देखा दिअऽ हमरा

हँ हँ ओ हँ सुनलहुँ हँ मतलब जे छै ने से मधुबनिए जिलामे राजनगर छै नौलक्खा मन्दिर ओहोके बारेमे तऽ मतलब जे छै ने ओहिठाम जाके कनि हमरा अहाँ हेल्प करब प्रयास करब जे छै ने से कनि हम देखि सकी घुमि सकी तऽ अहाँ कनि हमरा जे छै ने मदति करू जे छै ने हम मन्दिर सबके जे छै ने देखैके जे छै ने से प्रयास करी

आओर सब कहिऔ तऽ हँ

हँ हँ एक हँ आओर जे छै ने से मधुबनी जिलामे जे छै ने से कि कहै छै काली दासके मन्दिरो छनि उच्चैठके बगलमे हँ कनि हमरा सङ्गे चलब तऽ आओर सब बढ़िआँ अछि ने सब घरमे

हँ हँ हँ ठीक छै तऽ हमरा पूरा एरिआमे जे छै ने मधुबनी जिलामे घुमबाक यऽ कनि प्रयास करब कनि टाइमो देबै किएकि जे छै ने कनि कनि टाइम लगतै तऽ कनि ओहिमे जे छै ने मदति करैके कनि घुमबाक छै तऽ जे छै ने कनि नीकसे घुरैके कोनो चीजके देखबाके जिज्ञासा रखबाक चाही

हँ ठीक छै तऽ कहिआ आउ तऽ

हँ

हँ हँ हँ

हँ तऽ ठीक छै तऽ राखू ठीक छै तऽ राखै छी